जोंनि जायगायाव दैबानानि थाखायनो असानथि जाजोब्बाय खाथि खाला जेरावबो सानसे अखा हाबानो दै बाना सानसे अखा हाबानो दै बाना गथ'फोर स्कुलाव थांनाय फैनाय दै गासोम गासोम थांनांनाय फैनांनाय बिराद उसुबिदा गोलैबाय द्रेन मोजां गैला लामा मोनसे मोजां दै बो दै बोहैखारलांनाय गैला बेफोरखौ सरखारा नायै नायै मावनानै होयोबा मोजां जागौ बिसिबां उसुबिदायाव गोलैयो दा दैबाना जोंनो जोंनि एरियायाव सान्तियानो गैला गथ' गथायनि स्कुलाव हान्थिनाय प्रब्लेम मैगं थाइगं गासिबो रानज्रिं लांजोबबाय दै राननो रोङा द्रेनफोरखौनो एसे नायै नायै मावनानै होयोबा सरखारा मोजां जागौ बेफोरबादि राइजो राजानि थाखाय मोजाङै मावना होयैआवनो गाज्रि मोनजायो सोंखारि जायो बेफोरखौ बुजिनानै सरखारा थाब थाब मावनानै होनांगौ जोंनि गथ' गथायफ्रा दैबाना गासोमनानै थांनांनाय दैबाना दैखौ गासोमनानै फैनांनाय स्कुल हान्थिनाय दैलां बोथोर बाथाय असान्थियानो जुद गैयै जालांबाय बेफोरखौ सरखारा नायनानै थाब मावनानै होयोबा मोजां जागौ आरो जोंनि जायगायावहाय गावसोरबो मोजाङै सरखार मावनायाव गोबाव जोरगौ बयजोंबो मोजां मोनजागौ